घरांत रांदपा खातीर एलपीजी सिलिंडर वापरतना सुरक्षेची जतनाय घेवप खूब गरजेचे सुवातेर एलपीजी सिलींडर जोडटा आसतना ताजी जोडणीं ही बरोबर पध्दतीन जाल्या काय कितें हांगाय लक्ष दिवपाक जाय जर ती जोडणी बरोबर जाली आसत जाल्यार चालू बंद करपाचो एक बटन आसता आमी जेन्ना दिसभर आमच्या किचनांत काम करतात ताच्या नंतर रातीन जर तें आमी बंद करून दवरत एलपीजी सिलींडर जाल्यारय ती एक खूब बरी गजाल आसा म्हळ्यार रातच्या टायमार खंयचीच भिवपाची जावं आमचे तकलेन ती चिंता आसना